पंडित धर्म में होता है जब पूजा पाठ कराते हैं और पंडित जी आते हैं और सब चीज़ मँगाते हैं लिखवाते हैं लिश्ट बनता है और लिखाते हैं जो सब चीज़ लिखाते हैं धूप अगरबत्ती जितना भी फल फूल हो या पंचमेवा ये सब मँगाकर के पंडित जी पूजा भी कराते हें और धर्म अपना भी कराते हैं धर्म और कर्तव्य ही के साथ अपना पूजा पाठ निभाते हैं और पूजा कर कर के पूजा कराते हैं और सब चीज़ मना मँगाते हैं लिश्ट बनाते हैं जो पूजा के सब कार्य जितना भी सामान हो पूजा पाठ के लिए जैसे सब चीज़ सब मँगाते हैं पंडित जी और वस्त्र भी मतलब पूजार्पण के लिए मँगाते हैं सब वस्त्र चढ़ाने के लिए मँगाते भी हैं और पहनने के लिए भी सब चीज़ अखरी अखरी रहता है सब चीज़ पूजा पाठ जैसे नवरात्रि हर पूजा पाठ में ही सब चीज़ कराते हैं और पंडित जी आते हैं और लिश्ट बनता है सब चीज़ का हम लोग का लिश्ट बनाकर के देते हैं और पंडित जी तब पूजा पाठ सब होता है धूप अगरबत्ती तीजा ये सब जितना भी पूजा पाठ का है फल फूल और फूल सब पंडित जी के साथ ही पूजा पाठ होता है धर्म और कर्तव्य सबके साथ ही रहता है पूजा पाठ और धर्म कर्म सब के आप के आप साथ ही रहता है सब कर्तव्य अपना अपना जैसा जो कर्तव्य करे वैसा फल पाए सब पूजा पाठ धर्म और कर्तव्य के साथ ही रहता होता है सब पूजा पाठ करते हुए पंडित जी आते हैं और सब पूजा पाठ के समाहित सब